योगा योगा करना सही तऽ सुबहमे योगा तऽ लेकिन सभदिन करना चाही कभिओ खानो पीनो खा कऽ दुपहरोमे करना चाही लेकिन योगा जादा सुबहमे अधिक बड़ा नीक होबै छै योगा करनेसँ अच्छा होइ छै योगा लेकिन सुबहमे करना चाही सुबह सुबहमे बहुत अच्छा होइ छै योगा लेकिन ओनासभ कोनो कोनो आदमी दुपहरोमे योगा करै छै खाना पीना खा कऽ योगा योगा करनेसँ अच्छे ने होइ छै योगा लेकिन करना चाहिए योगा करनासँ बहुत अच्छा होइ छै कोनो हानि तऽ नहिए ने होइ छै योगा करनासँ लेकिन सुबहमे बहुत अच्छा होइ छै योगा करना चाहिए योगा कर् य योगा करना चाही लेकिन सुबहमे करना चाहिए योगा मतलब सुबह सुबह उठि कऽ योगा करनेसँ कोनो अच्छा होइ छै शरीर अर सभ फायदा होइ छै योगा करनासँ फायदा होइ छै योगा करना चाही लेकिन सुबहमे करना चाही दुपहर अरमे भी आदमीसभ करै छै लेकिन हमरो यहाँ कभी कभी होइ छै दुपहरोमे करि लै छै लेकिन सुबहमे जब नहि करै छै तऽ दुपहरमे भी करि लै छै कभी कभी सुबहमे इसभके टेम नहि रहै छै लेटसँ कभी कभार उठै उठै छै तब सुबहमे नहि करि सकै छै तब इसकुल अरसँ आबयके बाद दुपहरोमे कर करि लै छै योगा लेकिन सुबह कभी ने कभी योगा करबे करै छै इसभ हमरा हियाँके आदमीसभ नहि सुबहमे तऽ टेम मिलै छै दुपहरमे तऽ करिए लै छै शाममे भी आदमीसभ करना चाही हमरा हियाँ सभ शाममे सुबहमे नहि करि सकै छै शाममे जरूर करै छै योगा लेकिन योगा करै छै लेकिन जरूर हमरा हियाँ लेकिन योगा सुबहमे डेली करना चाही सुबहके समय बहुत अच्छा होइ छै सुबहमे योगा करना चाही योगा करनेसँ बहुत अच्छा होइ छै कोनो हानि नहि होइ छै योगा करना चाहिए योगा करनेसँ बहुत अच्छा होइ छै योगासँ कोनो ल अथी हानि नहि होइ छै तबियतसभ खराब नहि होइ छै योगा करनेसँ